چاچا آپ کا بہت شکریہ ہمیں رات میں گھر پہنچانے کے لیے بحفاظت ہم گھر پہ آ گئے ہیں اور پتا نہیں راستہ میں کیا حادثہ ہو جاتا ہے اس لیے تہہ دل سے شکریہ